प्राउडेस्ट अचीवमेंट दिक्खो हां हून बडियां गै न मेरे आस्तै ते बड़ा किश ऐसा घटेआ मेरी लाइफ च जेह्का मिगी बडा प्राउड़ होए जि'यां की तुसें गी में पैहले गै सनाया हा कि मेरा इक जेह्का एन एस एस बिच कैंम्प लग्गेआ एन एस एस दा एक कैम्प होंदा नैशंनल इंटीगरैशन कैम्प जेह्डा एन एस एस दा सारे शा उच्चा कैम्प होंदा जेह्डा लग्गेआ हा कोलकत्ता ते कोलकत्ता बिच जैह्ले कैंम्प में लाया जेह्ड़ा सर्टीफिकेट होंदा हाईऐस्ट अचीबमैंट होंदी एन एस एस दी मेरे आस्तै बड़ा गै प्राउड़ मूवमेंट हा उसलै कि में अपनी स्टेट चा जम्मू कश्मीर चा में इकलौता जेह्ड़ा बंदा चनोआ हा ओह्दे आस्तै फ्ही जेल्लै ओह्चदे च मेरा नां आया ते में बडा प्राउड फील कीता ओह्दे आस्तै एह मेरी इक प्राउड़ मूवमेंट होई इक ते न्हाड़े बाद दिक्खेआ जा ते में जदूं अपनी बाह्रमी पास किती ही उस बैल्ले निक्के होंदे बाहरमी पास अज्ज दे जमाने च दिक्खो हां बाह्रमी पास कोई बड़ी गल्ल ते है नी ऐ बाहरमी पास सारे करा दे लैकिन उस बैल्ले में पास किती ही उस बैल्ले जेल्लै मेरा रिजल्ट आया हा उस बैल्ले बाहरमी पास इक बडी गै प्राउड़ मूवमेंट मिगी अपने उप्पर स्हेई हौया कि नेई में किश हां में अपनी जिदंगी च किश हासल किता बाह्रमी जेले पास हौया बहुत ही प्राउड़ मूवमेंट हा नुहाड़े बाद में जेल्लै बाह्रमी चा पास होआ नुहाड़े बाद में दो म्हीने कम्म कीता किश कम्म कीता उस कम्मै दी मी जेल्लै पैह्ली तनखा आई ओह्बी इक मेरे आस्तै प्राउड़ मूवमेंट हा प्राउड़ मूवमेंट मेरे आस्तै इन्ना हा के में सनाई बी नेई सकना हां कि पैहली कमाई जेह्की होंदी ऐ ओह् इक बड़ी गै प्राउड़ गलांदी ते ओह्दे बाद सलेक्शन होई इक नेट बिच्च साढ़ा नांऽ आया

पर ओह्दे च में पार्टीसपेट नेई करी पाया मतलब में उसी अग्गै नेई करी पाया कि कुछ फैंमली रिजन दी बजह कन्नै प्राबलम दी बजह कन्नै में नेई करी पाया पर ओह् जेह्का प्राउड मूवमेंट सलेक्शन दा होंदा ऐ ओह् सनाई बी नी सकने अस के किन्ना प्राउड मूवमेंट ऐ ते एह मेरे किश प्राउड़ मूवमेंट न